ऐं पखियुनि खे सेहतमंद रखण लाइ उन खे समय समय ते दवाऊं ऐं इंजैक्शन ॾिना वेंदा आहिनि पर कॾहिं कॾहिं उन खां पोइ बि जानवरनि ऐं पखी बीमार थी पवंदा आहिनि जे जॾहिं बीमार थी वेंदा आहिनि पखी त उहे सुस्त थी वेंदा आहिनि ऐं उहे वेठा ई हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि जे बेदा ऐं खीर ॾियण जी जेकी ताक़त हूंदी आहे उहा घटिजी वेंदी आहे ऐं हर कमु उहा आवाज़ु कंदियूं वेंदियूं आहिनि उन खां बचण जे लाइ हुननि खे टाइम टाइम ते ऐं इंजैक्शन ऐं दवाऊं ॾियणु घुरिजे टाइम ते उन्हनि खे खाधो ॾियणु घुरिजे टाइम ते उन्हनि खे घुमाइजे टाइम ते ई हुननि जे लाइ सभु कुझु व्यवस्था करणु घुरिजे जे इन आहे ऐं असांजू जेका ॿाहिरि पखी आहिनि जानवर आहिनि से बीमार थी पवंदा आहिनि ऐं मां मुंहिंजो घोटु पोल्टरी फार्मर आहे उन जी सलाहु वठंदी आहियां ते जानवरनि जे लाइ छा कजे ते छा न कजे उन खे अठावीह साल जो अथसि ऐक्सपीरियंस